हमर गा हमर घरके बगलमे जे दियादनी छथिन ने ओ कहलखिन की कनिआँ अहाँके बहुत डबल घर देहरी छै माने जे घर जे आङ्गन छै बाड़ी छै से बहुत डबल अइ अहाँ एहिमे साग सब्जी उपजाउ जैसेकि से कोबी उपजाउ भाँटाके पेड़ उपजाउ कदीमा लगाउ सजमनि लगाउ आलू लगाउ मने जतेक रङ्गके साग सब्जी होइत छै फल फूल होइत छै सभ लगा दिअ जैसेकि अहाँकेँ तऽ किछुके कमिए नहि रहत जेनाकि हम सभकिछु लगेलियै तऽ हमरा बहुत अच्छा लगैए साग सब्जी तऽ खूब बढ़िआँ भेलै फसिल खूब बढ़िआँ भेलै पौधो नींबूके गाछ रोपलियै तऽ बहुत फरलै किछु बेचियो लेलियै किछु छैहो अपना घरोमे खेलियै बाल बच्चाके साथ मगर साग सब्जी तऽ खरिदय नहि पड़ैत छै कए लागी कि साग सब्जी नहि खरिदय पड़ैत छै तऽ पैसाके तऽ बचते ने भेलै जतेक भेलै से अपना एखनि एखनि कहि रहल छै बिहार सरकार कहि रहल छै कि जिनका थोड़ा सा घरारी अइ तऽ ओ अहाँ हुनका व्यर्थ मत जाय दिअ कियाकि से ओहिमे जे किछु ने किछु फल जैसेकि मिरचाइएके पेड़ रोपि दियौ एगो दूगो तऽ जैसेकि हरदम हरा मिरचाइ नहि ने खरिदय पड़तै जैसे भाँटाके पेड़ रोपि दियौ तऽ दूइओ गो पेड़ रोपि देलियै तऽ एक साल तक ओ भाँटाके पेड़ खूब बढ़िआँ चलत आ दू गोके चारि गोके पाँच गोके भाँटा दैत रहत खरिदब नहि आलूके पेड़ अगर लगेलियै तऽ केन्हतो तऽ आलू बहुत मनी दैत छै तऽ कनिके दूरमे रोपने छियै तऽ पाँचे दस किलो भेलै तैयो तऽ कतेक बढ़िआँ भऽ गेलै ने कतेक बढ़िआँ भऽ गेलै बाल बच्चा मिलि कऽ जे ओकरा खेलियै खरिदय नहि पड़लै तऽ ई तऽ आरो उतिम बात बढ़िआँ भेलै जे मने किछु बेचियो लेलियै किछु अगल बगलवाली आदमीके बेन तिहार तऽ होइते रहैत छै जैसेकि बेन तिहार भेलै किनको केओ देने छै हुनका तऽ देबहे पड़ैत छै ने जिनका खेलियै हुनका तऽ देबहे पड़ैत छै हमरा सभसँ बढ़िआँ केराके गाछी बहुत बढ़िआँ लगैए जैसेकि छोटा सा फल होइत छै साल भरिमे फल दऽ दैत छै तऽ हमरा केराके गाछी बहुत बढ़िआँ लगैए हमरा अगल बगलमे जेनाकि हमरा घर घरारी अइ तऽ हम केराके पेड़ बहुत बढ़िआँ लगेने रहैत छी आ भाँटाके पेड़ लगेने रहैत छी मगर हम तऽ प्रत्येक साग सब्जी लगेने रहैत छी कै लागी कि हमरा थोड़ा सा छै घरारी एहन कि नहि छै से जिनका नहि छै ओ अहाँ मिरचाइओके पेड़ लगा लिअ तऽ किछु किछु के भाँटेके पेड़ लगा लिअ किछुके पेड़ लगा लिअ सजमनिएके लगा लिअ घेरेके लगा लिअ कदीमेके लगा लिअ कुम्हरके लगा लिअ मने जिनका जे अपना इच्छा सभसँ बढ़िआँ पोरोके साग आङ्गनमे रोपि दिऔ आ घरके चारपर ओझड़ा दियौ तऽ साल भरि सब्जी खाउ ओकरा खूब बढ़िआँसँ किछुमे आलूमे धऽ कऽ खैयौ तैयो बढ़िआँ हरा सब्जीके काम करि रहल छै एहिमे कोइ लेख देख नहि रहैत छै कि पोरोके साग जकरा पोइके साग कहल जाइत छै अपना अपना मानेसँ अपना अपना मुँहसँ जकरा जेना दिमागमे भेल ओना कहलनि अपन अपन भाषा छै मगर हमसभ तऽ पोरोके साग कहैत छियै पोइके साग कहैत छियै मने ई दूगो भाषा कहैत छियै जिनका अपन अपन अपन व्यवस्था बढ़िआँ रखयके चाही